आतां जायते गांवान जायते पाडेली आसप जायते मजूर आसप जायते शेतकरी आसप खूब कमी जाल्ले आसा कारण सगले सरविसेच्या फाटल्यान धांवतात तरी खंयतरी गांवानी थोडे थोडे जे तरनाटे आतां पाडेलीच्या हेतून भायर सरतात किंवां काही शेतान किंवां कुळागरांनी काम करतात कारण तितलेशे पगारान जायना म्हणून ह्यायी कामांक वतात तेंचो पगार आतां एका कामगाराचो पगार म्हणजे दादल्या मनशाचो पगार आतां आटशें सुमार जाला आनी एक बायल मनशेचो पांचशें सुमार जाल्लो आसा